हमारे हमारे क्षेत्र के आसपास तीन चार अस्पताले हैं जिसमें एक एन टी पी सी चिकित्सालय है और नेहरू चिकित्सालय है और ट्रामा शेंटर बैढ़न में भी चिकित्सालय है और कोटा बस्ती में भी एक गौर्नमेंट चिकित्सालय है जिसमें हमारे लोग जा जा के इलाज करवाते हैं जैसे कि हमारे गौरमेंट में बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है लेकिन लेकिन उस प्रकार से आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार होना चाहिए जिससे आदमियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनको इलाज के दौरान प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है जिससे उनका खर्च दोगुना बढ़ जाता है और उनको सही ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट अस्पताल जाना ही पड़ता है गौरमेंट अस्पताल है सारी सुविधा सरकार दी है लेकिन गौरमेंट अस्पतालों में उतना बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि सारे डॉक्टर अपना प्राइवेट अस्पताल खोलके गौरमेंट से पैसा लेते हैं और अप पर्ची काटके प्राइवेट अस्पतालो में भेज अपने प्राइवेट अस्पताल में बुला लेते हैं और मोटी रकम हमसे ले लेते हैं इसमें हमें कठिनाइयों का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है